नमस्ते भैया अरे ये बता रहे थे कि हमने सुना है आप जूता चप्पल की दुकान बहुत अच्छी खोले हो हाँ वही हम बता रहे हैं आपका तो जूता चप्पल का सोरूम है भरावन चौराहे पर अच्छा अच्छा तो भैया मुझे जूता चप्पल यार घर के लिए सबके लिए चाहिए था हम कहा सही रेट पर मिल जाएँगे नहीं होने वाले भैया नहीं हैं पहली बार मेरी है सुनो मैं कम्पनी का हर चीज लूँगा पर कम्पनी की हमको जूता चप्पल चाहिए

अरे रुपाली नहीं चाहिए मुझे मुझे अएं मुझे बाटा के चाहिए जूते और फ़्लाइट के चप्पल चाहिए हाँ फ़्लाइट के चप्पल और बाटा के जूते चहिए भैया तो जो हैं हमारे दो बच्चे हैं और हम हैं तो यो दो तीन जोड़ी जूते चाहिए और मैडम के लिए जो है मुझे ना फ़्लाइट के चप्पल चाहिए

अच्छा तो रुपानी का बढ़िया होता है अच्छा तो रुपानी का फिर कैसे दुन्हा जन चप्पल मिलेगा कितने रेट में बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए

खाली लेडीज में है बॉयज के लेना है यार अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अरे वही मान लीजिए चाहे लेडीज़ लो चाहे जेन्स लो बराबर रेट है ना हाँ हाँ चलो ठीक है तो चप्पल तो सही हैं रेट के और जूते भैया ये जो है बाटा के बताइए एक हजार रुपये का मतलब एक जोड़ी अब अरे भैया ऐसा मत करो यार तुम तो बिल्कुल सता रहे हो अरे कितने में बाटा के जूते हैं यार भैया कुछ डिस्काउंट कर लो अरे एक हजार तुमने बता दिया अब तीन जोड़ी जो वा बच्चों के लिए जो लेंगे वो उनका रेट तो अलग होगा मगर जूता सबके बाटा की होना चाहिए हाँ बच्चों के लिए वो भी बाटा के होना चाहिए ना चार सौ का बच्चन पड़ जाएगा तो कम से कम चार दुना आठ सो फिर आठ सौ रुपया बच्चा बच्चों को औ आठै सौ का हमारा लगा लो यार अरे ऐस ना करो भैया आठ दुना सोलह सौ ले लो ऐसी चार सौ और जो है और डेढ़ सौ रुपये चप्पल के और सत्रह सौ वो सब पचास रुपये सब बने सत्रह सौ पचास रुपये ले लो यार अब ले लिया तीन चार जोड़ी जूता चप्पल ले ले हम दोपहेर में कितने समय आ जाएँ ग्यारह बारह बजे आ जाएँ मिल जइहो दुकान